आमच्या हिंदू आमच्या हिंदू धर्मांत गायेक आमी देव मानता आमी तिची पुजा बी पुजा करतात देखून कसलोय तो प्रसंग कसलोय तो प्रसंग आसू जसो चवथ जावं दिवाळी जावं आनीक कसलोय बी प्रसंग आसूं आमी आमी पयलीं तिका वाडी दाखयता वाडी दाखयले शिवाय आमी आमी देवण बी जेयना गायच न्हू तर तर गायेचें शेण आनी मूत मूत आमी पवित्र मानता जेन्ना कितें देवकार्य आसता जावं आनी दुसरो कसलो प्रसंग आसता तेन्ना आमी आमच्या घरा घराच्या आंगणांत जावं घराच्या भायर आमी शेण सारय शेण जें आसा तें सारयता अशे गायेचे शेणाचे अशे खूब खूब खूब फायदे आसा शेण जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या आंगणांत आमी सारयतात तेन्ना जमीन जी आसा ती थंड उरता तशेंच शेणा पसून जीव जंतू नश्ट जाता आनी अशें आमचो जो वतावरण आसा तो प्रसन्न प्रसन्न जाता अशे अशे जायते अशे शेणाचे फायदे फायदे आमकां दिश्टी पडटा तशेंच पयलींच्या काळार जे आसा ते शेण शेण कसलें कार्य आसूं शेण बी आपल्या घरा भायर कितें आसूं जावं चवथ आसूं जावं आनीक कसलोय प्रसंग आसूं घरा भायर शेण काडटाले पूण आतां ते ते खूब उणें जालां आतां तें आमकां अशें दिश्टी पडना आतां लोक शेण बी चडशे वापरनात शेणाचो चड वापर करिना सो अशें म्हाका दिसता की आमी घर अशे शेण बीन शेणाचो वापर करपाक जाय कित्याक शेणा शेणाचो असो खूब शेणाचे असो खूब फायदो आसा खूब फायदो आसा